दिक्खो जी में रौह्ने आह्ला सराड़ दा ते उधमपुर दी बारे च कोई इन्नी जानकारी नेईं ते पढ़े दा बी नेईं इन्ना कोई खास में इयां इक दो बारी गेदां में कालेज यारें दोस्तें कन्नै बैटबाल खेढनें गी ते कालेज ते बोह्त गै अच्छा ऐ मतलब कि बोह्त अच्छा ऐ ग्राउंड बी बोह्त अच्छा लग्गेआ मिगी ते पढ़ने दा कोई शौंक नेईं था इन्ना में पढ़ेआ नेईं जे में पढ़े दा होंदा तां में उधमपुर कालेज जरूर जंदा होर उत्थै जरूर पढ़दा ते जरूर में इत्थै इ'यां इक दो गर्लफ्रैंड गै बनाई दिंदा हा शौंक गै रेही गेआ मेरा पर केह् सनां दोक्ख होंदा के नेईं पढ़े बचपच अस स्कूलै जंदे हे जदूं तां झूनियें च छप्पी जंदे हे ते घरैआह्लै बड़ा गै मारदे हे ते बड़ी मार खाद्धी दी पर पढ़े नेईं बड़ी गै बशर्मी कीती पढ़े दसमीं ञारमीं पर कोई खास नेईं पढ़ोई हून ते पछतांदे न तुसें अग्गैं सुआल गै उधमपुर दा गै पुच्छी उड़ेआ कालेज दे इयां बी चेते गै औंदे न ते बाकी बोह्त अच्छा ऐ डिस्टिरक साढ़ा उधमपुर कोई नि मैं तां वैसे कल्ल बी जाना ऐ चक्कर लान ते ते बाकी साढ़ी दुआ ऐ कि एह्के कालेज पढ़े दे तां अच्छा पढ़न चार चार कुड़ियां फसान ते कोई चक्कर नेईं ऐ अगले जन्म च अस बी जाह्गे दिक्खगे उत्थें केह् केह् म्हौल केह् झाल ऐ ते ते होई सकदा पढ़गे बी पर हून ते आखेआ कि बत्ती तेती साल उम्र होई गेई हून कुत्थैं जाना कालेज अहें ते बाकी यार दोस्त सारे खुश रौह्न जेह्के पढ़े दे मतलब के सुखी राजी बस्सन बाकी सारें गी मेरा प्यार भरा नमस्कार ससरीकाल अदाव जै हिंद